हम जे छै से विडिओकोनके टी वी लेलहुँ यऽ एल ई डी टी वी जेकि यऽ बियालिस इन्चके टीवी टीवी बहुत एकदम साफ सुथड़ा नजर आबैए ओकर डिस्प्ले जेए से बहुत अच्छाए आवाज ततेक बढ़िआँए कि मत पुछु बहुत सुन्दर लागयए सुनयमे टीवीके डिस्प्ले जे छै इहो देखयमे लागैत छै कि हँ आँखि पर कोई असर नहि आबैए टी वी जे छै अगर हम एक घण्टा तक देखितो रहबै तऽ कोई दिक्क्त नहि छै आरामसँ आँखि पर ओतए असर नहि पड़ैत छै बाल बच्चा जे छै ओहो जे छै टी वी देख्रते रहय छै कभी कभी एसनो होइत छै हम टी वी नहि देखलहुँ तऽ बाल बच्चासभ अथी जिद करय लागल कार्टून नेटवर्क लऽ ईसभ छै लेकिन टी वी जे छै बहुत अच्छा छै टीवीमे दिक्क्त नहि छै टी वी चलय छै आइ करीब हमरा लागैए दू सालके गारन्टियो देलकए बहुत अच्छाए सर्विसो बहुत अच्छा छै एगो फोन करलियै रहऽ तऽ तुरन्त आबि गेल रहय कर्मचारी एकर ठीक करय लऽ टीवीमे कोई फॉल्ट नहि छै टी वी बहुत अच्छा छै बियालिस इन्चके टी वी बहुत अच्छा होइत छै ओना